मेरा गाँव रामदेरी है जो एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो हम लोग बचपन से ही तैरने के लिए जाते थे यहाँ का रामदेरी का फिफ्टी परसेंट जितना भी बच्चा है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो सभी लगभग तैरना सीखा हुआ है तो तैरना मेरे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है और तैरना तैरना से बढ़िया व्यायाम कोई माना नहीं गया है तैराकी में हर तरह का व्यायाम होता है आपका हाथ पैर आपका शरीर का हर एक अंग का एक्सरसाइज तैराकी में होता है तैराकी मेरे जीवन का कहीं ना कहीं एक व्ययाम का बहुत बड़ा हिस्सा है हम लोग दिनभर काम करते हैं और तो कोशिश करते हैं जो सुबह के टाइम या सुबह यदि टाइम नहीं मिल पाया समय नहीं मिल पाया तो शाम के टाइम हम लोग तैराकी के लिए बगल में गंगा जी हैं हम लोग तैराकी के लिए जाते हैं तैरना एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्राथमिकता भी है हम लोग हर दिन कम से कम एक घंटा तैरने के लिए जाते हैं वहीं पे मंदिर वगैरह है हम लोग तैरते हैं गंगा जी नहाते हैं पूजा पाठ करते हैं बहुत मन शांति सुकून भी मिलता है शरीर का व्यायाम भी हो जाता है भगवान का पूजा पाठ भी हो जाता है तो गंगा नदी के किनारे बसने से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट फायदा मिलता है हम लोगों को ऐसे कहीं तैरने के लिए दूसरे जगह जाते हैं तो इतना नित दिन इतना तैर नहीं पाते हैं इसीलिए गंगा नदी रहने से बहुत बड़ा फायदा मिलता है